ललितनारायण विश्वविद्यालय मिथिला

दरभङ्गा जे ई विद्यालयमे खासकऽ कऽ हमर सभके मिथिलाञ्चलके मिथिला भाषामे बहुत ही सुन्दर ढ़ंगसँ पढ़ाइ लिखाइ होइ छै जाहिके लेल बहुत विद्यार्थी ओतऽ पहुँचै छै आओर खासकऽ कऽ टीचरसभ शिक्षक जे भी छथि ओ जे पढ़बै छथिन तऽ ई अपना आपमे एहसास होइ छै जे हमसभ कतऽ अपन भाषाके छोड़िकऽ कतऽ इङ्गलिश मीडियममे चलि गेलहुँ जे भाषासँ लागैए मधुर जकाँ रस टपकैत रहैए ई भाषाके छोड़िकऽ कतऽ जा रहल छी ताहि लेल विश्वविद्यालयमे मिथिला यूनिवर्सिटी बहुत आगाँ छै